अमाखौ बायनो थांबा माहाय लान्जाय गोलावहै माय गोलावहै आरो ओमफ्राय आथिं गोजौ गोजौखौ नायनानै लाबोयो आरो आरो देरगोन जातखौ मिथियो माबा माहाय गोरलैहायहाय बिदि नुयो ओमफ्राय बे माबा माहाय दिगफोरखौ गोलाव नायनानै लाबोनांगौ खर' लावदुम दुमफोरा देरनो रोङा दाबे बेफोरा देरनो रोङा मैया दाखालि बै मासे लाबोदो बे माहाय देरदो आक' बि गोरलै महरखौ नायनानै लाबोनांगौरा दा मानै जाबाय आं ओरैनो गारबाय आरो दामखौनो मोनथारासै दाखलैबो सारि एगार' हाजारब्लासो मोनबाय सारे एगार' हाजारब्ला मोनबाय दाखलैयो ओमफ्राय सानसे ऐ सेमोन सेमोन मासे मोनबाय बेबो तेर' हाजारसो सारे तेर' हाजारसो सारे तेर' हाजारबोला मोनबाय बेबायदि आरो दामखोनो मोना दा दा फिसा मासे बायनानैहै फिसिदो फिसौनि नामहैजेदै गेजेरावनो आदार बाराकरि होयो देसुन बारु देरनानै थाथो होननानै दा देरबोदो माहाय माबादि जायो नायनोसै फिसौनि नामैहै फिसिदो आरो दालाय दाउआबोथ' बेमार जायै जायै थैजोबबाय दा दाउ फिसिनायाबो दं आंनिया दहैयोहै दुइ केजि तिन केजि फानहरबाय जां तिनस' पन्सासआवहा दाउखौ दामआनो गैया बेमार जाना थैजोबबाय अमायाबो गैलिया दाख्लै फाननानै आरो दा फिसा मासे बायना लाबोदो बिदिनो आरो जानोनो रोङा बेमारफोरानो फायनानै बिदिनो थाब थाब थैलाङो फुथारो उपायानो गैया आरो दा दाउ बायनानै फिसिनो हालिया आरो दा बेनोथ' बिदिनो थैजोबबाय मानै माथाम दाउ बिमा दङ आरो दा बे मा जायो फिसाफोराबो गासैबो थैजोबबाय उपायानो गैया आरो दा बेमारानो थाब थाब जाबाय थायोबा बिदि आरो मोनबो माबा गैया आरो जाजाया